बच्चा सबके पढ़बय लिखबयके सब चीज गार्जियन ओकर दायित्व करइ यऽ बच्चाके सिखबइ यऽ होइत होइत आबक अथीमे कोन अथी चाही कम्प्यूटरके अथी भए गेलइ हन ओइमे तऽ हमरा सबके जे पूर्वके गार्जियन छी हुनका सबके बड़ दिक्कत भऽ रहल छनि कारण ओइसँ हमरा सबके कोनो सम्पर्के नहि आब जे छै घर घरमे कम्प्यूटर मोबाइल लैपटॉप लए लए कऽ बच्चा सब आब बाहरी सब किछुकेँ बुझयके कोशिश करइए सब चीजके ज्ञान लै यऽ ओहीमे कते गोटा खेल विभागमे कते पढ़इ लिखइके विभागमे जकरा भगवान जै तरहके अथी दै छथिन तैसँ जुड़ि कऽ अपन काज सब निकालै यऽ